ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام بہت ہی خستہ ہے لیکن اس میں کافی سدھار کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ ڈاکٹروں کی کمی ہے کافی ڈاکٹر یہاں پہ ملتے نہیں ہیں ہاسپیٹلس کی کمی ہے جو ڈاکٹر یہاں موجود ہیں وہ بھی قائدے سے دیکھ ریکھ نہیں کر سکتے اس کی چیلنجز کی بات کریں تو ہندوستان میں کم سے کم دو لاکھ مزید ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہے اور ہاسپیٹلس کی کمی ہے اچھے ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے جو اچھے ڈاکٹر ہے وہ کافی پیسے والے ہیں جو غریب طبقہ نہیں اٹھا سکتا